भारतीय रोजगार पळोवपाक गेल्यार आमकां चित्र दिसता तें म्हणल्यार जायतीं भुरगीं आतां शिकिल्ल्या कारणान शिकिल्लीं भुरगीं चड आनी काम कमी जॉब कमी अशें जालां सरकारान सगळ्यांक शिक्षण दिवपाचो प्रयत्न केला फुकट शिक्षम मिड डे मील प्रोग्राम हें सगळें आशिल्ल्यान भुरगीं शिकपाक लागलीं

काम करपाक जागे तितले केले ना भारतांत कितलीशींच भुरगीं बेकार आसात तांच्या कडेन शिक्षण आसा डिग्री आसा पूण काम ना सगळ्यांकच सरकारी नोकरी मेळपाक शकना पूण सरकारान खंयच्याय तरी हुद्याचेर शिकिल्ल्या तरणाट्यांक कामाक लावचें तांचें शिक्षणाचो देशाक खंय ना जाल्यार कसोय तरी फायदो जावचो शिक्षण आसा पूण काम ना जाल्ल्यान शिकिल्लो तरणाटो भुरगो खंय तरी डिप्रेशनान वचपाक शकता आनी जिवाचे बरें वायट करपाची शक्यताय आसा म्हण सरकारान शिकूंक नाशिल्ल्या शिकून आशिल्ल्या बेकार आशिल्ल्या तरणाट्यांची दखल घेवची आनी तांची जीण सुखाची करची तर हेंवूय आमी पळयतात की भारतांत कितलेशेच कामां जीं खाजगी कामां आसात तीं करपाक शकतात जशें की भाजी रोवप मागीर ती भाजी विकप फुलांचो धंदो करप नुस्त्याचो धंदो करप हें सगळें आसाच पूण ते भायर सगळ्या तरणाट्यांक दिसता की आपूण आपल्यान इतलें शिक्षण घेतलां की ताजो फायदो कितें तर सगळ्यां तरणाट्यांक अशें दिसता की आपणाकय दुसऱ्यां सारको सरकारी नोकरी मेळची पूण सगळ्यांकूच सरकारी नोकरी मेळप वा सगळ्यांकूच सरकारी नोकरी दिवप हें सरकाराच्यानूय शक्य जावचें ना ताका लागून प्रत्येक शिकिल्ल्या भुरग्यांक आपल्या शिक्षणाचो कसो ना कसो तरी बरो फायदो करून त्या शिक्षणांतल्यान आपल्याक जोड कशी मेळटली हें पळोवचें आनी व्हडली व्हडली कामां जायना जाल्यार ल्हान सान तरी काम करचें आनी आपल्या हातांत पयशे आसतले पयशे गळटले आपलो खर्च तरी आपूण करपाक शकतलो इतलें तरी अशें काम करचें अशें म्हाका दिसता